دیکھیے ہم مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں میرا مذہب جو ہے بتاتا ہے جس ڈھنگ سے چلنے کے لیے وہ اصول کے مطابق ہم اپنے مذہب کو ڈیل کرتے ہیں ہمارا مذہب یہ بتلاتا ہے کہ سدا سچ بولو جھوٹ مت بولو ایمان پہ اپنے قائم رکھو جو مذہب ہمارا سکھلاتا ہے کہ اس ڈھنگ سے اپنی زندگی کو کیسے بتانی ہے ہم اپنے مذہب کے حساب سے ہم اپنی زندگی اس قدم پر چلتے ہیں جو میرا مذہب بتلا رہا تو ہم اس مذہب کو مانتے ہیں کہ جو جو ہمارا مذہب اسلام ہے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں ہمارا اسلام بتاتا ہے جو جو کلچر بتاتا ہے جو ہمارے چلنے پھرنے پڑھنے لکھنے سارے چیز کی جیسے بھی اجازت دیتا ہے ہم اس ڈھنگ سے اپنے مذہب کو ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل کر کے ہم اپنی زندگی کو اس حساب سے ہم اپنے مذہب پر چلتے ہیں جو میرا مذہب بتلاتا ہے